حیدرآباد ضلعے میں میں اگر صحت کے دیکھ بھال کا نظام بتاؤں تو بہت ہی زیادہ خراب ہے کوئی بھی گورنمنٹ اگر ہاسپیٹل ہوں وہاں پہ کوئی بھی طبی سہولیات خدمات بالکل ہی بیکار ہے وہاں پر اگر کوئی مریض سامنے کوئی مر رہا ہے پیشنٹ کو اگنور کیا جا رہا ہے اسی طرح سے اگر پیشنٹ کی کیئر بھی کی جا رہی ہے تو اسے ہاسپیٹل میں تو وہاں پر سویدھائیں کچھ بھی نہیں ہے پی پی اپیریٹس نہیں ہے گلوکومیٹر نہیں ہے پیشنٹ کو ریفر اگر کر رہے ہیں تو ایمبولینس خراب ہے میڈیسین نہیں آ رہی ہے ففٹین ٹو ٹونٹی ڈیز سے آ ہی نہیں رہی ہے پیشنٹ کی حالت دن بہ دن خراب ہو جا رہی لیکن کوئی کیئر نہیں ہے کوئی بھی انسپکشن نہیں ہو رہا ہے جب کہ ہر منتھلی پہ انسپکشن ہونا چاہیے آکے دیکھنا چاہیے کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے میڈیسین مل رہی ہے پراپر کہ نہیں مل رہی ہے ایسا کچھ بھی یہاں پر سہولت نہیں ہے گورنمنٹ ہاسپیٹل میں